اسکول لائف میری اسکول لائف بہت زیادہ اچھی تھی اسکول لائف میں میں نے بہت سارے فرینڈس بنے اور ہم پڑھائی بھی بہت اچھے سے کرتے تھے اور کینٹین میں بیٹھتے تھے ساتھ میں لنچ ہوتا تھا اسکول لائف کے اندر ہم کھیلتے بھی تھے بہت ساری چیزیں کری ہم نے اسکول لائف میں بہت زیادہ انجوائے کرا اپنے اسکول لائف بہت زیادہ یاد آتی اسکول لائف ہماری اتنا بہت زیادہ مزا آتا ہے مجھے ٹیچرس وغیرہ کے ساتھ جاتے تھے پیریڈ وغیرہ لیتے تھے اور لنچ ٹائم میں کوئی ٹیچر اگر کام ہوتا تھا تو وہ کرتے تھے اسکول لائف ہم نے بہت زیادہ انجوائے کری ہے اسکول لائف کے اندر بہت زیادہ مزے کرے ہیں اور ہم نے ایک طریقے کے کھیل کھیلے ہیں بہت زیادہ بہت طریقے کے کھیل کھیلے ہیں ہم نے کرکٹ وغیرہ جیسے بہت سارے چیز اور ہمارے اسکول میں فنکشنز وغیرہ ہوتے تھے وہ ہم آگے سے آگے بڑھ کر فنکشنز میں حصہ لیتے تھے آڈیٹوریم کی اِدھر آڈیٹوریم ہمارا بہت بڑا تھا آڈیٹوریم کے اندر ہم سارے فرینڈس بیٹھتے تھے ساتھ میں ساتھ میں فنکشنس کرتے تھے باہر ہم اسکول لائف میں باہر بھی جاتے تھے فنکشنس کرنے کومپٹیشن میں حصہ لیتے تھے اسکول لائف ہماری بہت زیادہ اچھی رہی اسکول لائف کے اندر میں نے بہت زیادہ انجوائے کرا اسکول لائف بہت زیادہ یاد آتی ہے میرے پانچ اپنے فرینڈ تھے ان کے ساتھ میں ہمیشہ ہی اپنی ساری باتیں شیئر کرتا تھا پڑھائی کرتے تھے ہم ساتھ میں بیٹھ کر اسکول لائف کے اندر اور ہم نے بہت ساری چیز بہت سارے سروں کو ہم نے گفٹس وغیرہ دئے بہت ساری ان کے ساتھ ہم کھیلے بھی بہت زیادہ انجوائے کرا ہم نے ان کے ساتھ پڑھائی وغیرہ سر کے ساتھ بھی انجوائے کرا سر کے ساتھ بھی ہم بہت زیادہ کھیلتے تھے اور اگر خالی پیریڈ ہوتا تھا تو ہم پھر اپنا اگزام کی تیاری کرتے تھے سارے فرینڈز بیٹھ کر خالی پیریڈ کے اندر بھی کچھ ٹائم ہم کھیلتے تھے اور کچھ ٹائم پڑھائی کرتے تھے اور کلاس روم کے اندر بھی ہم بہت ساری چیزیں ساتھ میں دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے تھے ایک دوسرے کو جیسے ماں چھیڑنا کچھ بھی کرنا انجوائے کرنا تفریح لینا ایک دوسرے سے بہت زیادہ کرتے تھے کلاس میں کلاس کے اندر ہمارے بہت زیادہ بڑی کلاس تھی کلاس کے اندر ہم بہت سارے بوائز تھے ایک دوسرے سے بہت زیادہ مذاق اور ہم پہلے پیریڈ کے اندر ہی اتنے مزے کرتے تھے پہلے پیریڈ میں اٹینڈینس وغیرہ ہوتی تھی اور لاسٹ پیریڈ کے اندر ہوتی تھی تو کچھ ٹائم ہم ریزیز کے اندر کچھ پیریڈ ہم باہر گزار دیتے تھے بہت سارے پیریڈ اگر کوئی پیریڈ کے اندر ہمیں پڑھائی صحیح نہیں لگتی تو ہم ایس ایس ٹی وغیرہ کے پیریڈ تو باہر گھومنے میں نکالتے تھے بہت مزے کرے ہیں ہم نے اسکول اس میں لائف میں بہت زیادہ اسکول لائف کے اندر ہم نے کینٹین وغیرہ میں بہت زیادہ وہاں ٹائم اسپینڈ کرا اپنے فرینڈس وغیرہ کے ساتھ بہت مزے کرے اسکول لائف کے اندر اسکول میں پکنک بھی جاتا تھا جب اور اتنی انجوائے کرتے تھے پکنک جا کر اسکول اسکول میں اتنے انجوائے کرتے تھے پکنک جب جاتا تھا اور اتنی اکسائٹمنٹ ہوتی تھی کہ پکنک جا رہے ہیں ہم اسکول سے اور گھر سے بہت ساری چیزیں لے جانی باہر سے چپس وغیرہ بہت ساری چیزیں لے کر جاتے تھے پکنک میں بہت زیادہ مزا آتا تھا